आवाज जाइ अइ प्रणाम कि हालचाल अइ हिआँ बहुत दिक्कत होइ हइ पानिके बुझलिए पानिके बेबस्था करिऔ ने आबै दहन कि अच्छा ठीक हइ आओर कोइ रोजगार आओर नहि हइ सरकारी सँस्था किसब अइ बाजू ने जे राशन आओर मिलैके नहि अथी अइ

देखै छिए बहुत पानी बेगर बहुत मालजालके लोकके बहुत दिक्कत हो रहल हइ

कऽ देबै हँ हँ धिआनसँ धिआन देबै हँ हँ से बहुत दिक्कत होइ हइ हुँ तऽ सबपर धिआन देबै पब्लिकपर तब ने अहूँपर धिआन देत गऽ बोलिऔ

हँ तऽ रुकि किएक जाइ छिए अँए रुकै छिए किएक बाजिते किएक ने रहै छिए

हँ ठीक हइ तऽ तब देखि सुनिकऽ काम करबै कनि बुझली हँ बेस

अँए आब भेलै ने

तेँ तब